مجھے بہت ساری چیزوں سے خوشی ملتی ہے میرے والدین مجھے اس قابل بنائے اور کئی خوشیاں دیے کہ میں اپنے پیر پہ ٹھہر سکی اور میں اپنے بچوں کو اچھا بنا سکی یہ مجھے بہت خوشی ہے آج میرے بچے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک مقام پہ ہیں اور یہ سب ایک میرے کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی کے ہم کیا تھے کیا تھے اس قابل ہم اپنے بچوں کو بنا سکے یہ خوشی میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی میرے بچوں کی خوشی میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی اور میرے ہر بچے کی خوشی ایک بچے کی خوشی نہیں میرے جتنے بھی بچے میرے بچوں کے پوروں کی خوشی مجھے بہت زیادہ عزیز ہے میرے ماں باپ کی خوشی مجھے بہت زیادہ عزیز ہے میں بچپن سے الحمدللہ اچھے ماحول میں پڑھی بلی ہوں اور اس سے کئی خوشیاں بھی لی ہوں اور سب سے زیادہ خوشی تو میرے اپنے پوتا پوتی کو دیکھ کے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے میں آج ایک مقام پہ ہوں اور میں اپنی خوشی سے اپنے سے جاب کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ میری عمر الحمد اللہ بہت اچھی ہے اس کے باوجود لوگ بولتے ہیں کہ فورٹی ففٹی کے بعد رٹائر ہو جانا غلط ہے میں سکسٹیز میں بھی کام کر رہی ہوں ماشاء اللہ اپنی خوشی سے کر رہی ہوں اور میں یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں کہ آج میں صبح اٹھتی ہوں کام کے لیے آتی ہوں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے میری بہت اچیومنٹ ہے میرے لیے کہ میرے بچے قابل بنیں اور میں اس مقام پہ آئی